یہ ایئر رنگس مجھے بہت گندے اور برے لگے ہیں اور یہ میرے حساب سے بہت ہیوی ہیں لیکن مجھے چھوٹے ایئر رنگس پسند ہیں اور اس کا کلر بھی بہت گندا ہے بالکل پہلے زمانے کی طرح ان کا کلر گرین ہے اور مجھے بلیک کلر پسند ہے کیوںکہ عید آ رہی ہے اور میں نے عید کے کپڑے بلیک کلر کے لیے ہیں اس لیے مجھے بلیک ایئر رنگس چاہیے اور یہ ایئر رنگس میری فیملی کو بھی بہت گندے لگے ہیں اور میرے دوستوں کو بھی یہ ایئر رنگس پسند نہیں آئے